मां पंहिंजे डांस रुटीन जे लाइ संगीत चुनंदे समय सभिनी खां पहिरियों पंहिंजी डांस शैली ऐं रुटीन जे उद्देश्य पर वीचार कंदी आहियां पोइ गाने जी लइ गति ऐं थीम खे ॾिसंदी आहियां कि छा मुंहिंजो इहो डांस रुटीन सां मेल खाईंदो आहे पोइ मां डांस रुटीन खे कुझु अलॻि बनाइण लाइ पंहिंजी रचनात्मक सोच खे उपयोग करे हुन डांस खे कंदी आहियां जीअं कि मूंखे झूलेलाल जयंती या झूलेलाल चालीसा चेटीचंड ते नृतु करिणो आहे त मां हुनजे हिसाब सां आयो लाल झूलेलाल जेको चवंदो झूलेलाल तंहिंजा थींदा बेड़ा पार इन्हनि भॼननि ते डांस करण जी प्रैक्टिस कव कंदी आहियां हिन प्रकार अगरि मूखे किटी में डांस करिणो आहे त कुझु गाना बॉलीवुड जा हलाए करे हुन ते डांस जी प्रैक्टिस कंदी आहियां त मां पंहिंजी डांस शैली ऐं रुटीन जे उद्देश्य खे ध्यान में रखी करे तॾहिं ई पंहिंजे डांस खे अॻिते वधाइण जी सोचंदी आहियां तद्द अनुसार मां डांस कंदी आहियां कॾहिं कॾहिं पार्टी जो थीम शास्त्रीअ संगीत बि थींदो आहे त हुन ते मां बॉलीवुड शास्त्रीअ गाननि ते पुराननि गाननि ते ॿुधी करे डांस करण जी कोशिश कंदी आहे जिनि ते माण्हू ॾाढा ई ख़ुशि थींदा आहिनि त मुंहिंजे डांस जे रुटीन लाइ अलॻि अलॻि तरह जा संगीत मां चुनंदी आहियां